नारियल तेल लेलहुँ तऽ नीक लागै छै सुन्दर लागल सभ तेल नहि नीक लागल करुके तेल लेलहुँ तऽ ओ सभ नहि लेलहुँ देह हाथमे गमकौवे तेल लेलहुँ बनफूलके लेलहुँ तऽ ओ सभ नहि नीक लागल हमरा महकति रहैये खाली हम नारियल तेल टा लेलहुँ नारियल तेल टा खाली लगेलहुँ आओर बेली तेल कोनो लेबै नहि करै छी